साढ़े घर ब्याह हा असें कोई सुंड चाहिदी ऐ मतलब ज्यादा जेही कोई असें डब्बे डुब्बे देने हे लोकें गी कोई ज्हार बारां सौ डब्बा असें देना हा ते सुंड गै इन्नी मैंह्गी ऐ इसलेई में चाह्न्नी कोई आफर थ्होऐ मिगी सुंड उप्पर अवा में बड़ी जगह् बड़े ज्यादा एह् रेस्ट्ररेंट बगैरा च फिरी आई पर कुदै थ्होआ दी नेईं ऐ सारे मतलब इन्नी मैंह्गी ला दे में इन्ने रेस्ट्ररोंट गेई कोई आखने दी गल्ल नेईं ऐ अवा उत्थे कोई बी मठाई जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी सुंड बगैरा कोई ओह् नेईं थ्होआ दा में चाह्न्नी आं ज्यादा नेईं अवा जियां ज्हार रपेऽ दा डब्बा ऐ ते असेंगी कोई अट्ठ सौ दा पेई जा थोह्ड़ा हारा असेंगी फायदा थ्होई जा ते मेरा केह् बोलदे इन्नी मैंह्गाई ऐ असें इन्ने डब्बे कुत्थुआं पाने न साढ़े ब्याह साढ़े घर उप्परा जुड़ी गेदा तोला गै ते नेईं कुदै कोई प्रबंध होई पा दा एह्दा ते हून में सोचेआ कोई थ्होई जंदी ही सुंड थोह्ड़ी जेही फ्ही में सोचेआ कि थोह्ड़ी ओह् बी चाहिदे असेंगी कन्नै गलाब जामुन बगैरा होई गे रसगुल्ले होई गे जियां कि होर रसगुल्ले खरीदने असें बर्फी बी खरीदनी ऐ में फिर डब्बे पाने लोकें गी कार्ड छपाइयै इ'यै देने अहें ते अहेंगी कोई कोई रेस्ट्रोरेंट नेईं मिला दा जित्थें कि केह् बोलदे आफर ऐ इसलेई में तुप्पा नी कोई ऐसा थ्होई जा रेस्ट्ररेंट जित्थें असेंगी केह् थ्होई जाए मतलब कि कोई आफर थ्होई जा में गेई इक दो जगह् इ'यां पैह्लवान गेई फ्ही क्रासवे बी गेई ते उं'दे कोल बी कोई आफर मिला दा नेईं ऐ अजें तकर मिकी कोई मिलेआ नेईं ऐ हून में सोचा नी कुदै जां एह्दे उप्पर नेट नुट उप्पर पां ते उत्थे कोई आफर अफूर लब्बी जा ते चंगी गल्ल ऐ भाई असेंगी कोई फायदा होई जा नेईं तां असेंगी बड़ा मुश्कल होई जाना असेंगी साढ़ी उप्परा रिश्तेदारी बी इन्नी बड़ी ऐ ते इन्ने डब्बे कुत्थुआं पाने न असें अगर थ्होई जंदा हा ते बड़ी चंगी गल्ल ही अवा केह् करचै हून हून में सोचै नी किश ओह् बी फेमिया शेमियां बी लेई लैगे कोई मतलब ओह्दे बिच्च चाहिदा ओह्दे बाद कोई ओह् बी त्याहर श्यार बी आ'रदा कोई करवा चोथी दा उत्थे बी देनी ते में सोचा दी ही कोई थ्होई जंदा हा कोई ऐसा रेस्ट्ररेंट हून में सो में अज्ज गेई उत्थे पैह्लवान आह्ले कोल अज्ज दबारा गेई केह् इ'न्ने डब्बे लैने थोह्ड़ा आफर देई ओड़ो हून ओह् दिक्खने आं हून थ्होंदा ऐ जां नेईं थ्होंदा ऐ अवा बोलेआ ते ऐ ही असें कोई आफर थ्होई जा नेईं ते बड़ा गै मुश्किल होई जाना असें सुंड असेंगी केह् बोलदे सुंड बी थ्होई जा कुतै कोई असें बीह् किल्लो हारी सुंड चाहिदी ऐ फिर ओह्दे बाद असें डब्बे ताईं बी इन्नी इन्नी बीह् बीह् किल्लो मठाइयां चाहिदयां फ्ही ओह्दे बाद शक्करवारे होई गे जियां मट्ठियां होई गेइयां मट्ठियां बी लैनियां न असें उं'दे उप्पर कोई आफर लब्बी जाह्ग ते बड़ी चंगी गल्ल ऐ साढ़े ताईं बड़ा अच्छा होई जाग ते कन्नै साढ़ा मतलब टैम लंघी जाग नेईं ते कुत्थुआं देने इ'न्ने पैसे ते उप्परा ब्याह जुड़ी पेदा ब्याह् दे थोह्ड़े खर्चे न इ'न्ने सारे खर्चे न ते ते उप्परा डब्बा नेईं थ्होआ दा एह्दा बी बडा मुश्कल ऐ उप्परा असें इत्थै कुतै कुड़िया दा ब्याह् साढ़े घर ते उप्परा असें उसी जुआइयै बी डब्बा देना पंज किल्लो दा ओह्दा बी लैना फ्ही ओह्दे बाद पूरे रिश्तेदारें गी बी देनी मठाइयां ओह् हलवाई लाए दे घर हलवाइयें गी बी आखेआ हलवाई बी नेईं मन्ना दे ओह् बी पूरे पूरे पैसे मंगा दे कोई रेस्ट्रोरेंट आह्ले बी नेईं हैन कोई मन्ना दे दिक्खने आं कोई थ्होई जा ते बड़ी चंगी जेही गल्ल ऐ अगर कोई में हून अपने सोशल मीडिया उप्पर बी पाया अगर कुसै गी कोई रेस्ट्रोरेंट लब्बी जंदा ऐसा ते मिगी इस मिगी फोन करियै सनाओ ओड़ेओ भला मतलब कि कोई असेंगी थ्होई जा बारे च असेंगी मठाई ते तां ऐ तां बड़ा तुं'दा शुक्रिया होग जय राम